असांजे शहर में ठाणे डिस्ट्रिक्ट में विभिन्न प्रकारनि जूं संस्थाऊं आहिनि जीअं त पढ़ाई लिखाई जूं जीअं त ग़रीबनि जे लाइ जीअं त औरतुनि जे लाइ जीअं त के ग़रीब आहिनि जीअं उन्हनि खे प पढ़ाईअ जे लाइ सरकारी स्कूल आहिनि जिते घटि रक़म में ऐं फ्रीअ में बि पढ़ायो वेंदो आहे जीअं त जंहिंखे काई बीमारी आहे त उन्हनि खे सरकारी हॉस्पीटल में घटि रक़म में सुठे नमूने इलाज थियो वेंदो आहे हिते कंहिंखे घर कोन्हे उहे ॿुढा आश्रम में रही सघनि था ॿुढनि आश्रम में उन्हनि खे उनजे रहण जो ऐं उन्हनि जे सुम्हण जो उन्हनि जे खाधे पीते जो ध्यानु रखियो वेंदो आहे उहो उते सभु माण्हू उन सुविधा उन्हनि सुविधाउनि जो सुठो लाभ वठनि था जीअं त जेका अनाथ ॿार आहिनि उहे अनाथ आश्रम में रहनि था हुते उन्हनि खे खाधे पीते सुम्हण ऐं पढ़ाईअ जो पढ़ाईअ जी सुविधा ॾिनी वेंदी आहे जंहिंकरे उहे सुठे नमूने पढ़ाई लिखाई करे सघनि जी जीअं त जवान जवान छोकिरनि जे लाइ बि सुठी संस्थाऊं आहिनि जीअं हू पढ़ी लिखी करे पढ़ी लिखी करे पंहिंजी पढ़ाई पूरी करे अचनि था उन्हनि जे लाइ सुठियूं सुठियूं अ सरकारी जॉब्स प्राइवेट जॉब्स प्रोवाइड कनि था जीअं त हू अॻियां पंहिंजी लाइफ़ में वधी सघनि ऐं हिननि संस्थाउनि जे करे असांजे डिस्ट्रिक्ट में कंहिंखे काई तक्लीफ न थींदी आहे ऐं उहो सुठे नमूने सभिनी जो ख़्यालु रखियो वेंदो आहे